ओना तऽ हमरसबके ईलाकामे ईसब अखन नहि छै ओतए व्यवस्था लेकिन एकबार हम गेल रहिये दिल्ली आओर ओतए हमरा जे छै ने कतहुँ जाइके रहै हमरा जरुरी एकटा हमर रहै कोनो मीटिङ्ग वला काम रहै ओकरामे जाना रहै तऽ हम कैब जे छै ने बुक करले रहिऐ लेकिन कैबके की भेलै की ओ पहुँची नहि रहल छै ओकर ड्राइवर अवेलेबल ही नहि छै टाइम ही नहि पहुँच रहल छै तऽ हमरा तऽ जाना रहै तऽ हम तऽ कोनो ऊपाए करीतिऐ तऽ हम करलिऐ कि ओकरा फोन करलिऐ कैबके हम कैंसिल करि देलिऐ आओर हमरा जे छै ने हमरा कैंसिल करना छै अहाँ छोरि दिऔ हमरा ईन्तजार नहि भए रहल छै हम जे छै अपन मेट्रोसँ ही चलि जेबै तऽ फोन पर बतेलिऐ तऽ यात्रा जे छै लेकिन ओतने देर तऽ हमर ईन्तजार चलि गेलै खतम आधा घण्टासँ हम ईन्तजारके आधा घण्टा पहिले हम बुक करले रहियै तऽ लेकिन की करतियै जब आधा घण्टा ईन्तजारो खतम भए जेतै आ जगह पर पहुँचियो नहि सकतिऐ तऽ आओर घाटा भए जीतियै तँ लऽ कऽ हम फोन पर ही ओकरा रद्द कए देलिऐ बाँकी ईसब चीज व्यवस्था अच्छा छै ओतए की नहि भए रहल छै अपन रद्द कए दउ बुक कए लउ जे हमरसबके ईलाकामे नहि छै आब हमरो सबके ईलाकामे होना चाही